मैं जान करके काफी आश्चर्यचकित हूँ कि आज समाज के भविष्य को आकार देने में धर्म की ही मूल भूमिका होनी चाहिए धर्म के बिना जीवन पूरी विश्व का सात्विकता की कसौटी से अगर मानव दूर हो जाता है तो किसी का का नहीं है लेकिन धर्म का रूप नहीं धर्म जितने भी हम लोग बना लेते हैं तो एक पक्ष बात का रुक जाओ रूप हो जाता है यदि आप पक्षपात की कसौटी पर अपने अपने खेमे में बंट करके अपने निजी स्वार्थ साधनों के द्वारा अपने बातों को प्रभावित करने के लिए अपने प्रभाव जमाने के लिए कुछ ऐसे विचारधारों से बड़ा करके एक संग्रह कोश तैयार कर लेते हैं जो धर्म के रूप में विकसित हो करके विशाल देश की तरह कुछ अपना करामात दिखाने लगता है लेकिन विश्व के सारे लोग उन भावनाओं से यदि बंध नहीं जाते हैं तब तक वो काल पना ही मात्र रह जाएगा और धर्म की कल्पना तब हम दुखी मन से सोचते हैं जब सब जन हिताय सब जन सुखाय से दूर हो जाती है सब जन हिताय तब सम्भव होगा जो कि एक ऐसी विचारधारा का चुना हुआ रूप हो जिससे मानव के सारे रोग समाज के सारे लोग उसको महसूस करें और अपने आप के लिए इस पर खास करके चिंतन मंथन करें तो घर भी एक ऐसा आधार है जिसके सहारे लोग जीवन भर जी लेता है समाज शास्त्र में ग्रेजुएशन की एक पुस्तक में पढ़ा था धर्म मानव के लिए एक ऐसा कल्याणकारी वृक्ष है फलदायक वृक्ष है जिसके सहारे हम लोग सारे विश्व के लोग जीवन भर जी लेते हैं और यह तब तक तब तक ही सम्भव है जब तक सबों में प्रेरणा एवं सद व्यवहार की भावना की विचारधाराओं से इसको विकसित किया जाए और लोगों में प्रेरित दे दिया जाए जब प्रेरित प्रेरणा से प्रेरित होता है तो दिल में एक ऐसी हल आदमी के दिल में एक अपनी दिल होता है जो विचार होता है यदि इमान होता है यदि न्याय की कसौटी पर कसने के बाद जो सत क्या है वही मूल धर्म है त इस नियमों के द्वारा हम गाँव ही नहीं स जिला ही नहीं देश ही नहीं पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं जो कारगर सिद्ध होता है और नहीं तो पक्षवादी का तो धर्म लोग चला करके आज पूरे विश्व विस्फोट बनाने में लगे हुए हैं आपने देखा कि अभी तुरंत युक्रेन का अभी उसके साथ युद्ध हो रहा है स्वसवादी सिद्धांत पर आधारित है और एक दूसरे को शमन करने की नीति है हो सकता है कि धर्म के दुरूपयोग के कारण एक समय विश्व युद्ध हुआ फिर पंचशील सिद्धांतों के द्वारा नाइनटी फौर्टी फाइव में जिसका का ट्रेजिस्ट हुआ था जिसके कारण लेकिन हम उम्मीद करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो एक साथियों ने हमसे पूछा था कि आप बताईये सर प्रिय मित्र जी कि तीसरा भी जू विश्व युद्ध कब होगा सबों का जड़ धर्म ही है स्वास्थय वादी सिद्धांत ही है तो हमने सुना बड़ा मंथन चिंतन किया तो हमने डेट खोजने लगे कारी खोजने लगे हमने कहा कि कम से कम कल का टाइम दिया जाए तो कल मैंने यही न जबाब दिया कि देखिए तीसरा विश्व युद्ध कब होगा वो तो मैं नहीं बतालाऊंगा लेकिन चौथा विश्व जुद्ध कब होगा उसका मैं सही उत्तर दूंगा उन्होंने कहा कि भाई ये तो अजूबा की बात आपने बताया फिर मैंने पूछा कि भाई बात क्या है यह आप लोग इतना अजूबा कह रहे हैं त कहा कि अजूबा का आपका शब्द ही निकला तो लोग क्या कहेगा हमने कहा कि सुन लीजिए चौथा विश्व युद्ध इससे पहले तीसरा होता है ना त तीसरा चाहे जब हो लेकिन चौथा विश्व युद्ध कभी होगा ही नहीं क्योंकि एक ऐसा तीसरा विश्व युद्ध का रूप होगा जिसमें विश्व की जनसंख्या ही समित हो जाएगी और जो भी बचेंगे सो दबंग हो जाएंगे इसलिए धर्म समाज को कैसे प्रभावित करता है आप तो समाज की ही बात कर रहे हैं प्रश्न तो समाज के विषय में पूछा जा रहा है लेकिन समाज से जिला जिला से देश राज और विश्व तक निर्माण हुआ है तो इ सब पूरे विश्व को जो प्रभावित कर सकता है उसका सबसे बड़ा जड़ समाज ही है औ समाज का सबसे बड़ा जड़ व्यक्ति अपने आप में जो निष्पक्ष स्वभाव से इस सिद्धांत को बनाते हैं यही हमारा विचार है